असें मी सर्दियें दा मौसम किश शैल लगदा सर्दियें मौसम बिच ठंडा होंदा सोहे दा मौसम पसंद गै निं ऐ कदें गर्मी इन्नी तेज होंदी कदें किश इतना मच्छर लाइट नेईं होंदी साढ़े कदें कदें मतलब सिंगल लाइट होंदी साढ़ै ना पक्खे चलदे ना कूलर चलदे ना किश गर्मी च ना सोने ई कोई मजा होंदा मच्छरे च ना किश ना बौह्ने दा ते लाइट बी बड़ी घट्ट होंदी साढ़े गर्मियें दिनैं अस सोचने ओह्दे शा सर्दियें दा मौसम गै अच्छा लगदा गर्मियें दिनै इ'यां परेशानी रौंह्दी कुतै तेज धुप्पें दा ओह् अग्गें लाइट नेईं होंदी कम्म करियै बी छड़ा परसा ते मुश्क कपड़ें गी होई जंदी गर्मियें दिनें कम्म ध्याड़ी लाने दा बी कोई गर्मियें च मजा निं होंदा कदें कदें कुतै भखे दे पानी पी ओड़ेआ तां मी अस बमार होई जन्ने ते भखे दे कुतै न्हाई ओड़ेआ परसा आए दा होऐ तां बी बमार होई जंदा बंदा एह्दे कोला सर्दी च एह् मजा होंदा कि अपने ना मच्छर होंदा ना कोई मक्खियां होंदियां टैम दा बनाया खाद्धा कोई चीज खराब नेईं होंदी फ्रिज बिच लाओ गर्मियें दिनें उत लाइट गै नि होंदी खबरै फ्रिज गै सड़ी जान घट्ट लाइट कन्नै आवै दी जा दी लाइट कोई ओह्दा ओह् गै नेईं होंदा मतलब टैम गै नेईं होंदा लाइट दा अस सर्दियें दा मौसम बड़ा अच्छा लगदा असें ई ते बाकी आई बरसांत बरसांत दिनें बी बस बारिश आई घड़ी घड़ी मच्छर अंदर बाह्र बारश घड़ी ब'रै दी कदें नेईं इन्ना चिक्कड़ गलियें च कलोनी च मतलब इन्ना मच्छर ऐ ना साढ़े कि हद्द कोला जैदा इत्थै बी जेल्लै बारश होंदी ते पानी चढ़ी जंदे साढ़े अंदरें बाह्रें पानी पानी होई जंदा नालियां बंद होई जन्दियां ढक्के लग्गी जन्दे बरसांती दे दिनें ते मच्छर इन्ना जैदा होई जंदा ना कि अस मच्छर च बेही निं सकने ऐं ते लाइट घड़ी औग ते घड़ी जंदी उठी लाइट दा कोई टाइम गै निं ऐ हल्ली ते औनी गै सिंगल कुतै औग बी ते तेज बल्ब बुल्ब साढ़े सड़ी जंदे किश लग्गे दा बी होग फ्रिज कूलर बगैरा ओह् उ'आं खराब होई जंदे असें ई सर्दी दा मौसम बड़ा अच्छा होंदा स्याले दिनें अस किश बनाइयै बी रखगे साढ़े आस्तै ओह् बी ठीक रौंह्दा खराब निं होंदा दिन दी सब्जी पेदी होग शाम तकर खराब नेईं होंदी शाम्मीं दी बनी दी होग ओह् सवेरे तक खराब निं होनी ध्याड़ी लाने जाह्गे उत्थै बी ठंडे अपने मजे दे ध्याड़ी बी लग्गी सकदी कम्म करियै आई सकने अस अपने अराम दे रैस्ट करी सकने रातीं ते इ'यै सोने आस्तै इत्थै इ'यां गै परेशानी रौंह्दी गर्मियें दिनें बी खिच्चो खिच्ची रौंह्दी कि अस ना कोई पक्खा ना कोई कूलर चलदा ते बस पूरी रात मच्छरे गै फंडदे र'वो झोलदे र'वो ते अस सोचने चलो सर्दी दा मौसम बड़ा अच्छा गै लगदा साढ़े आस्तै बरसांत बी कदें मक्खियां मच्छर चिक्कड़ चैड़ कपड़े धो ओह् निं सुकदे बरसांती दे दिनें छड़ी मुश्क स्मैल्ल रौंह्दी गंद ए च मतलब ओह् निं होंदा इन्नी सर्दियें दिनैं कोई स्मैल्ल नेईं कोई मुश्क नेईं कोई किश नेईं अपने शैल मजे दे बंदा खाना बनाना सोना बैठना अच्छा लगदा असें ई ते बरसांती आस्तै मौसम ठीक निं ऐ साढ़े आस्तै असें ई स्याल गै अच्छा लगदा स्याले दिनैं गै मौसम ध्याड़ी बी शैल अपने जेह्की होंदी रातीं रात बड्डी होंदी बंदा सेई सकदा शैल रमाने दा सवेरे उट्ठियै अपने ध्याड़ी लान्ने बी जाओ पता बी निं चलदी ऐ कि असें ध्याड़ी लाई ऐ गर्मियें दिनैं बंदा इक दो घैंटा कम्म करो तां बी बंदा बीमार होई जंदा पानी पीयै कोई बरसांती दा मौसम होग ते तां बी घड़ियै बरखा बरै दी घड़ियै घटै दी ते चक्कियां गंद इन्ना ना होंदा कि हद्द कोला जैदा कि कोई समझ गै निं लगदी ऐ इन्नी मौसम बरसांत दा मतलब कदें कुतै हाड़ आवै दे कुतै किश कुतै किश ते अस सोचने कि एह् गंदे च ऐ मतलब सर्दियें दा मौसम सारें कोला ठीक होंदा ते अच्छा लगदा असें ई सर्दियें दिनै बंदे ई धुप्प बी निकलग ना उत्थै बी बैठना थोह्ड़ा कि होई जंदा सेकने मन करी जंदा ते नेईं कोई इन्नी गर्मी बी नेईं लगदी ऐ अपने रमान्ने दे बौह् खाओ अपने जो किश बनाओ अपने इन्ना ओह् नेईं होंदा ध्याड़ी बी इन्नी बड्डी नेईं लगदी कि अपने रमान्ने नै बंदा बौंह्दा ते खड़ोंदा अपने शैल मजे दे